گڈ مارننگ سر سر کیا آپ جی ایس ٹی آفس سے بات کر رہے ہیں اچھا سر سر میں ایک چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں تقریباً سات آٹھ روپئے کا ایک چھوٹی سی دکان ہے میری کپڑے کی

کیا میرے دکان میں جو ہیں کچھ مطلب کپڑے وغیرہ ہیں اور یعنی کہ کل میرا جو سالانہ جو یہ بجٹ جو ہوتا ہے پورا وہ سات آٹھ لاکھ روپئے ہو جاتا ہے تو سر کیا اب اس میں مجھے جی ایس ٹی لگیں گے سر اچھا جی جی سر جی سر میرا یہ جو شاپ ہے یہ جو دکان ہے میری یہ یہیں ہے مظفرنگر کے پاس ہیں جی جی ہاں سر جی سر ہاں سر

جی جی سر سر اس کے بارے میں اور بھی آپ مجھے کچھ بتائیں سر کہ میں اس کے جی ایس ٹی کمبیوزیشن اسکیم کے اہلیت کے معیار اور فوائد کے بارے میں معلوم کر سکتا ہوں اور بھی کچھ جی سر جی اگر آپ اور بتائیں گے بڑی مہربانی ہوگی سر جی سر جی سر شکریہ سر اگر آپ کو مجھ سے اور بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات کرنی ہیں یا آپ کو جانکاری لینی ہیں تو بالکل لے سکتے ہیں جی سر ہاں سر یہ شاپ جو ہے میرا مظفرنگر میں ہی ہے مظفرنگر میں ہی وہیں کپڑے کی دکان ہے میری تقریباً یہی سات آٹھ لاکھ روپئے کی جو میری دکان ہیں اور اس میں مطلب جو سامان ہیں اس کے جو مال ہیں جو سات آٹھ کے قریب ہوں گے بس جی سر میں بس یہی چھوٹا سا آدمی ہوں سر یہ چھوٹی سی تجارت ہے میری

جی سر کچھ آپ اس میں میری مدد کریں گے اور کچھ رہنمائی کریں گے سر ہاں سر جی سر وہ تو ہے جی سر بس ایسے ہی چھوٹی دکان ہے وہ تو بس لوگ آتے ہیں کچھ چلتے ہیں تھوڑے بہت چلتے ہیں بس جی ہاں سر جی جی جی سر ہے ہاں سر وہیں پہ جی جی سر سر اور بھی آپ اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں ویسے مجھ سے ہاں سر جی ٹھیک ہے شر آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو سر